सभिनि खां पहिरीं बासण मलण जो खां पहिरीं हुनमां जूठनि कढी वठिणी खपिजे पोइ हुननि खे कोसे पाणी मां आघिराए करे साइड में रखी रखिजे ऐं पोइ सर्फ़ सां सुठे सां रगड़ी करे साफ़ु करिणो खपिजे जंहिं बासणनि ते तेल वारा वधीक हुजनि या चिकनाहट हुजे जंहिं ते हुनते थोरो नींबू ऐं मिठी सोडा छिड़की करे पंज ॾह मिंट लाइ साइड में रखी वठिजे पोइ हल्के हल्के हथ सां स्क्रब करी हुनखे रगिड़जे त हू पंहिंजे पाण साफ़ु थी वेंदो आहे ऐं वधीक बि अगरि चिकनाई हुजे ऐं तेल न लहे त पोइ कोसे पाणीअ में सर्फ़ विझी करे हुनसां साफ़ु कंदासी त कोसे पाणीअ सां झटि चिकनाई हटी वेंदी आहे ऐं पंहिंजा बासण सुठे सां साफ़ु थी वेंदा आहिनि उहो हुननि खे आलनि बासणनि खे रेक में न लॻाए करे साफ़ु सुथिरा करी उॻी करे सुकाए करे पोइ साइड में रखिणा खपिजनि